मूंखे मुंहिंजो फेवरेट आहे टीवी मूंखे टीवी ॾिसणु ॾाढी वणंदी आहे मां जेॾीमहिल बि वांदी वेठी हूंदी आहियां त टीवी ॾिसंदी आहियां टीवी में मूंखे अलॻि अलॻि पिक्चरूं अलॻि अलॻि शोज़ कॉमेडी सीरियल्स उहे ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं न्यूज़ बि ज़रूरु ॾिसंदी आहियां जीअं न्यूज़ में अलॻि अलॻि देशनि में छा छा थिए थो उहो सभु ख़बरु पवंदो आहे टीवी ॾिसण सां मुंहिंजो टाइम जल्दी गुज़री वेंदो आहे मां रोटी पाणी करे जल्दी फ्री थी करे टीवी ज़रूरु ॾिसंदी आहियां सभिनिनि खे कुझु न कुझु वणंदो आहे नंढा हुजनि वॾा हुजनि जामु ॼणनि खे मोबाइल वणंदो आहे पर मूंखे टीवी खे ॾाढो ॾिसण जो ॾाढो शौक़ु आहे